हेलो हँ बेचै छिऐ बहुत प्रकारकेँ आम छै तोरा कोन प्रकारकेँ आम लेना छौ कोन आम लेना छौ सब आम मिलै मिली जेतौ

दू तीन ट्रक भए जेतै की भए जेतै आमक दाम जे छै सब प्रकार बहुत प्रकारकेेँ आम छै तऽ ओकरामे अलग अलग आम अलग अलग पैसा बीस रूपआ किलो

नहि नहि ई सब आम सस्ते रहै छै अगर हमर लग अतेक ट्रेक्टर ट्रक ट्रक लगितै सेले तऽ ऐसे थोड़ी रहबै

हँ आर मालदह आम भी छै तीस टका किलो

ओ हँ मिली जेतनि हँ

सस्ता सस्तामे तोरा बढ़िआँ मिली जेतए ट्रकमे ट्रकमे चाही तऽ सस्तामे बढ़िआँ मिली जेतए हँ ठीक छै ताजा ताजा आम तोरा भेजबा देबनि कते भेजबेबनि जतेक दिनमे तू माँगबहऽ ओतेक दिनमे पहुँचा देबनि हँ ठीक छै पहुँचा देबन कीमत जब तू मिलबहऽ सब किछु डील करी लेबै नहि नहि एहन कोनो बात नहि ठीक छै जब तू एबहऽ हँ सब बढ़आँ छै ठीक छै